आमचे राज्यांत अनेक धर्माचे लोक रावतात म्हणटकी आमच्या राज्यांत बाराय म्हयने सण आसतात मुखेल सण म्हणजे दिवाळी चवथ होळी नाताळ ईद अशे सण मनयतात बट तरी सगले धर्माचे लोक गोंयाक खूब बरे रितीन रावतात केन्नाच धर्माचे वयल्यान हांगा कसलीच कागाळी वगरे जायना प्रत्येक धर्माचे लोक एकमेकांगेर वयतात हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन सीख अशी सगली धर्माचे लोक तेंचे तेंचे जे जे सण आसतात ते एकमेकागेर परबीं दिवपा साठी वयतात गोंय एकच राज्य अशें आसा की सगले धर्माचे लोक हांगा एक जुटीन रावतात म्हणटरी गोंय हे एक ट्युरिस्ट स्पॉट जावन आसा आनी गोंयाक सगले भारतांतले तशेच भायले देशांतले लोक गोंया चड येतात कारण गोंय हे स्वर्ग म्हणटात कारण गोंयाक इतली नेचर ब्युटी आसा ताका लोक सामके भुलतात कारण बीच अशी एक देणगी आसा गोंया साठी की सगळे भोंवतणी बीच आसात चड अशी बीच आसात त्या मुळे गोंयाक खूब लोक येतात आनी गोंयचे लोक हे सुशेगाद आसले तरी खूब प्रेमळ आसतात ते दुसऱ्याक मान दितात त्या साठी लोक हांगा येतात कसलेच हांगा हिंसा हे ते चडशी जायनात तर आमी स्वता आतां खंयची सण मनयतात तर हांव स्वता हिंदू जाल्ल्यान दिवाळी चवथ संवसरपाडयो होळी शिवरात्री अशे अनेक सण आसात तशेंच गोंयाक खूब देवळां आसात त्या कारणान जात्रा खूब जातात प्रत्येक म्हयन्या एक एक तर जात्रा खंय ना खंय आसताच आनी ते सगळे लोक सगले धर्माचे लोक ते जात्रे येतात सगले खुशयेन रावतात देवाक मानतात हो मागे देव तुगे देव अशे कांयच ना नासता म्हणटकीर हांगा अशी हेची धार्मीक तेड निर्माण केन्नाच जायना